डुकण लाइ त हिकड़ी जॻह आहे डुकण लाइ त हिकड़ी सुठी जॻह आहे गार्डन गार्डन जहिड़ी जॻह कोन्हे गार्डन हीअ मुंहिंजे लाइ डुकण लाइ सुठो हूंदो आहे ग्रीनरी हूंदी आहे ऐं उन उते जो वातावरण अलॻि हूंदो आहे हुते जो ख़ुशबू अलॻि हूंदी आहे ऑक्सीजन सुठो मिलंदो आहे हुते त गार्डन जहिड़ी जॻह ई ॿी कोई जॻह आहे ई कोन त उहा डुकण लाइ ॾाढी सुठी आहे ऐं बढ़िया आहे सुठी आहे सभिनि सभिनि लाइ सुठो आहे डुकण लाइ डुकण सां अने पंहिंजो शरीरु सुठो रहंदो आहे तंदुरुस्त रहंदो आहे ऐं बढ़िया रहंदो आहे सभु सुठी ॻाल्हि आहे डुकणु जहिड़ी कोई शइ आहे ई कोन हेल्थ खे पाण खे सुठो रखिणो आहे त डुकणु ज़रूरी आहे ऐं गार्डन जहिड़ी जॻह सभिनि खां बेस्ट आहे डुकण लाइ ॾाढा गार्डन में हलणु चलणु सभु वॉक वॉक बि कयो त वॉक बि करे सघो था डुकण त डुकी सघो था गार्डन जहिड़ी जॻह ॿी कोई आहे ई कोन बेस्ट आहे ऑक्सीजन सुठो मिलंदो सभु सुठो आहे उते बढ़िया आहे ऐं कॾहिं इहो महिल सम्झो अकेला बि वेंदा आहियूं डुकणु केॾी महिल केरु गॾु दोस्त यार दोस्त बि हूंदो आहे त केर न केरु सम्झो न मिलियो सम्झो दोस्त कोन्हे अॼु किथे बिज़ी आहे त अकेलो बि वेंदो आहियां अकेला बि हली वेंदा आहियूं दोस्त दोस्त आहे त दोस्त सां गॾु वेंदा आहियूं डुकण लाइ डुकण बेस्ट जॻह आहे गार्डन असां केॾी महिल कॾहिं ॿ टे दोस्त कॾहिं ॿ ॿिया दोस्त ईअं